जी हाँ धर्म लोगों को एक साथ लाता है यह बिल्कुल सत्य है जैसे कि हमारे त्योहार हैं जैसे कि दीपावली हुई होली हुई तो यह हमारे मुख्य बड़े त्योहार हैं दीपावली पर लोग एक साथ रहते है हिल मिल कर रहते हैं घरों में मिठाइयाँ बनती हैं और उसके दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है तो गोवर्धन पूजा के दिन क्या है गोबर से बना हुआ जो उसको गोवर्धन बोलते हैं उसका चित्र बनाते हैं मतलब की गोबर से उसको बनाते हैं उसका पुतला बनाते हैं तो गोवर्धन पूजा के दिन सभी लोग आते हैं गोवर्धन की पूजा करते हैं पटाखे जलाते हैं और मिठाइयाँ आपस में बटोरते हैं ऐसे ही दीपावली के दिन करते हैं सभी लोग अपने घरों में जा कर मिठाइयाँ बनाते हैं और एक दूसरे को बाँटते हैं लोग एक दूसरे को अपनी अपनी मिठाइयाँ रखते हैं देते हैं खिलाते हैं तो मतलब हमें दीपावली बहुत पसंद है दीपों की दीपावली दीपावली को कहा जाता है लोग घरों में रंग बिरंगी लाइट लगाते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बनातें हैं बहुत ही अच्छा वातावरण लगता है चारों तरफ जगमगाती लाइटें दिखती हैं कलरफुल लगता है घर बहुत ही अच्छा लगता है मतलब